ड्राइंग में सबसे मुश्किल पार्ट है उसको शेप देना ड्राइंग का डिटेलिंग करना और उसमें फिनिशिंग देना यह सबसे मुश्किल पार्ट है ड्राइंग में इसकी डेली डेली प्रैक्टिस करने से ही अपनी ड्राइंग अच्छी होती है और ड्राइंग में सबसे मुश्किल पार्ट मुझे लगता है स्केचिंग करना स्केचिंग मेरे लिए बहुत टफ है मैं इसकी प्रैक्टिस यूट्यूब से करती हूँ अपने सिस्टर से हेल्प लेकर करती हूँ अपने टीचर से और थोड़ी बहुत खुद से यह सारी चीज़ें मुझे ड्राइंग करने में थोड़ी इजीनेस प्रोवाइड करती हैं